हेल्ल' नोंसोरनिजों गय फाननाया बेसेबां

जोंनिथिं जोंनिथिंबो थैलाबायदोंहाय गय बिफाङा औ बोरैबा जाबाय गय बिफाङा गायनाया दा सिगां जावायबायदा जावायनानै बोसोरसे थानानै आरो जावैफिनो जावहैफिननानै औ ओमफ्राय उनाव बोसोरसे थाबावनानै गायोनोसै दा गेजेर गेजेर गायनोसै नोंसोरनिथिंलाय माबायदि गायदों ए औ हा गय गायनाया बिगाबासो जाबाय जोंना औ

बिगाबा जाबाय जोंना ओमफ्राय ओमफ्राय मारैथो बबावबा गायबावनांगौ नामा गायनो दंबावो नामा एह दे गायग्रोदो दे ओ थैबाबो गायनांगौ अरजाया औ गायथारदो दे आंबो गायसाबखाबायना जायो फिथाइआलाय फिथाइआ औ

ए अखा हाबायदां ओंखायनो बारा सुबिदा जायाखै देग्लाय जोंनाबो एसे खम जादों जोंनाबो गय फिथाइआ औ जोंनिजोंबो खम जादों ए जोंनिथिंबो बिदिनो जागोन आ दोननोसै दे होनबा हेल्ल' दामआ जोंना पास हाजार पास हाजार कुइन्टेल मोनो ओइ जोंनिथिं पास हाजारल' होदों पास हाजारल' होदों जोंनिथिंजाय दामखौनो दामखौनो होआ जोंनिथिं ओ ओ दे होनबालाय दोन्थ'लायनोसै दे दे